आं माखासे मोनथिनाय फिसा फिसा फालांगिफ्राथ' बेबायदिनो सोरबाया मैगं बेफारि खालामो आरो सोरबाया बेबायदिनो दाउ आरो सोरबाया बेबायदिनो अमाफोर बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन दस्रा दस्रा रोखोमनि फालांगिफोर दं आरो माखासेफ्रा बेबायदिनो दख'ना फालांगिबो खालामो बेफोरखौनो खालामनानै जोंनि माखासे मानसिफ्रा बेफोरजोंनो जायो दा बेवबो गोबां इनट्रेस दङ बे बेफोरबायदि जेन'बा दाउफोर बेफार खालामनाय बायलाय फानलाय बेफोर बेफ्रावबो गोबां मालाबानि समाव लाभ जायो मालाबानि समाव लस जायो होमब्लाबो बेफोरखौ मावनो मोजां मोनो आरो माखासे मानसिफ्रा आरो गुबुनफ्रा बेबायदिनो दस्रा जायगानिफ्राय गस्लाफोर मानि सि जोम बिदिनो गानग्रा जोमग्रा बग्रा बेफोरबायदिनो लायनानैबो बाजार बाजार फानबाय बायो गोबां दङ बेफोर बायदिबो बेफोरबो गोबां बेफोर बायदिजोंबो बेसोरो गोबां खामायनो हायो आंनि मिथिनायाव आं नुनायावहाय बेफोरबायदिबो गोबां नुबाय दा जोंनि ओरैनि एरियावथ' गोबाङानो सोरबाया मोसौ बेफार सोरबाया दाउ बेफारि सोरबाया अमा बेफारि आरो सोरबाया बेबायदिनो मैगंफोरबो लायनानै फानो आरो सोरबाया माखासेफ्रा बेबायदिनो न'वाव गायनाय आबादफोरखौनो लाबोनानै हाथाइफ्राव बाजारफ्राव फानफैयो बेफोरजोंनो जोंनि ओरैहाय गोबां न'खराव जालांनो खस्थ' माबानाय फोरखौहाय बेफोरजोंनो सौसिलांनो हायो बेफोरजोंनो जालांनो हायो आरो बेफोरजोंनो गाव गावनि फिसा फिसौनि फोरोंनायावबो गोबां हेल्फ होनो हायो मदद होनो हायो दा बेफोरबायदि फिसा फिसा फालांगिफोरजोंनो न'खर सोलिलांनो हायो आरो जोंनि ओरैहाय बेबायदिजोंनो गोबां न'खरफोरखौ सोलिलांगासिनो दं